शहरी क्षेत्रमे जे सुविधा छै ओ कहीं न कहीं गामसँ बढ़िआँ बेहतर छै तऽ ओहि लेल जाइके पड़ै छै शहरी क्षेत्रमे गाममे जे हॉस्पिटल छै ओहिमे बढ़िआँ सुविधा बढ़िआँ इलाज अभी टा नहि होइ छै तऽ ओहिसभके लेल सीतामढ़ी या शहरमे जायके पड़ै छै वहाँ भेन्टिलेटर ऑक्सिजन तरह तरहके तकनीक द्वारा इलाज होइ छै कम्प्यूटर कम्प्यूटराइज्ड इलाज भी होइ जे मशीनसँ होइ तरह तरहके तकनीकसँ इलाज जे होइ छै तऽ बढ़िआँ वातावरण दवा बिरो मशीनसभ शहरमे भेटै छै गाम गाममे अभी ओतना तकनीकी व्यवस्था ओतना मेडिसीन चाहे दवा उपलब्ध नै छै रहै छै तऽ तखन हमरासभके शहर जायके पड़ै छै वहाँ छै कि जे प्रधानमन्त्री जीके द्वारा जे मोदी जीके द्वारा जो लाभ मिलै छै इलाजमे हर साल पाँच लाख रुपैआ जे मिलै छै आयुष्मान भारतके थ्रू तऽ ओहू लेल शहर लोक जाय चाहैत छै कि वहाँ देखओलापर फ्रीमे इलाज हो जाइ छै सभ सुख सुविधा मिल जाइत छै रहना सहना खाना पीना इलाज तो कहीं न कहीं अभी भी गामसँ बढ़िआँ तऽ इलाज शहरमे होइत छै वहाँ सुख सुविधा भी मिलै छै इएह टा